पूरे दिन में पानी की आवश्यकता तो हर चीज़ में होती है खास कर जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही वक़्त गर्म पानी जो हर किसी को पीना भी चाहिए और गर्म पानी पीने से शरीर की पूरी गंदगी साफ़ होती है और अच्छा फ़ील भी होता है मूड फ़्रेस भी हो जाता है और पानी एक ऐसी चीज़ है कि हर लोगों को हर वक़्त पानी पीना चाहिए खास तौर पे ज़्यादातर में पानी पीना चाहिए ठंडी के मौसम में अगर ज़्यादा ठंडा पानी ना हो ना पिएं तो बेहतर है और हल्का गर्म पानी पिएं जिससे अपने कुछ परेशानी भी ना हो और पानी का यूज़ तो हम बहुत सारी चीज़ों में कर लेते हैं पूरे दिन में जैसे नहाने वक़्त हम ये चाहते हैं कि पानी का बहुत कम इस्तेमाल करें जितना कम से कम पानी हो वो यूज़ कर सकें और नहाते वक़्त करते हैं फिर पौधे वगैरह में जो पानी डालना होता है उस वक़्त में पानी का यूज़ होता है और कहीं पे अगर साफ़ सफ़ाई है कुछ साफ़ करना है उसमें पानी का यूज़ होता है और ये खास तौर पे पानी का यूज हर चीज़ में किया जाता है पानी एक ऐसा चीज़ चीज़ है जो एक पीने के लिए किसी भी चीज़ में यूज़ करने के लिए किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है और खास तौर पे पानी का इस्तेमाल खाना बनाने में भी किया जाता है उसके बाद खाना बनाने वक़्त में पानी का इस्तेमाल किया जाता है जब खाना खाते हैं लोग उस वक़्त में भी पानी का इस्तेमाल होता है और हर तौर पे पानी का यूज़ किया ही जाता है लगभग खास तौर पे गर्मी के मौसम में लोग को ज़्यादा पानी पीना चाहिए और सोते वक़्त में भी पानी पीके ही सोना चाहिए इससे क्या होता है कि बॉडी में जो भी गंदगी वगैरह सब होती है वो सारा कुछ क्लीन होता है और ज़्यादा पानी पीने से चेहरे पे ब्राईटनेस भी आती है और फ़ेस डिसीज़ भी नहीं होती है अच्छा खासा फ़ेस भी दिखता है तो पानी हर कुछ के लिए लाभदायक होता है और जल को हमें बचाना भी चाहिए किसी फ़ालतू चीज़ में ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए जो पानी यूज़ करने के लिए चीज़ है उसमें ही पानी का यूज़ करें ताकि अन्य चीज़ों में पानी को बर्बाद ना करें बहुत सारी जगह देखते हैं कि ऐसे ही पानी नल में या कल में ऐसे ही मतलब निकल रहा है कोई उसे कुछ कर नहीं रहा है तो ये सब चीज़ों के लिए पानी की खास तौर पे ध्यान रखनी चाहिए और जो सही चीज़ है उसमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए बस यही है और पूरे दिन में तो हर टैप से पानी का यूज़ किया जाता है बहुत सारे सामान में भी यूज़ किए जाते हैं खास खास तौर पे लोग पीने के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं खाना बनाने में भी यूज़ होता है